स्कूल का पढ़ाई करने के बाद जब स्कूल का क्लास समाप्त हो जाता है तब हम लोग शाम को ट्यूशन क्लास जाते हैं ट्यूशन जाने से बहुत ही ज़्यादा लाभ है क्योंकि ट्यूशन जब हम जाते हैं तो जो स्कूल में हम पढ़ते हैं वह समझ में नहीं आता है उतना अच्छे से तो हमें वह ट्यूशन टीचर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझा देता और अच्छे से समझ आ जाता है और वैस और ऐसे डबल तैयारी होती है ट्यूशन क्लास ज्वाइन करने से प्राइवेट क्लास उतना प्राइवेट क्लास भी अच्छा होता है लेकिन प्राइवेट क्लास इसलिए जो जॉइन करता है जो स्कूल नहीं जा पाता है जिसका छूट जाता है वह प्राइवेट क्लास जाता है प्राइवेट क्लास के मुकाबले जो स्कूल का क्लास है वह ज़्यादा अच्छा होता है और ट्यूशन भी लेना ज़रूरी है क्योंकि इससे जो नॉलेज है वह बढ़ता है और हमारी पढ़ाई अच्छे से चलती है जो हमें समझ नहीं आता वह पर्सनली हमें ट्यूशन टीचर सिखा देता है